मध्य प्रदेश में पहरियों खां स्वास्थ शेवा ॾाढी सुठी थी वई आहे हिते ॾाढा वॾा वॾा डॉक्टर ॿाहिरां अचनि था ऐं असांजो समूचित इलाज था कनि पिया उन इलाज में असांखे सुठियूं सुठियूं दवाऊं बि ॾियनि था घटि पेसे में असांजो सुठो इलाज थो थिए पियो ॾाढी सुठी इस्पतालुनि में व्यवस्था थी वई आहे शेवाउनि जी स्वास्थ सेवाउनि जी नयूं नयूं तकनीकियूं नयूं नयूं मशीनियूं एंबुलेंस जी शेवा थी वई आहे सुठा सुठा डॉक्टर अची विया आहिनि असांखे सुठियूं सुठियूं सलाहूं स्वास्थ जे रखण लाए ॾियनि था स्वास्थ दवाउनि सां गॾु असांखे जीवन में जीअं जीअणो आहे सुठो खाधो खाइणो आहे सुठे सां पंहिंजो पाण खे रखणो आ उहे बि असां के सलाहूं था ॾियनि पिया त पहिरियों खां वधीक बहितर थी वियूं आहिनि हिते स्वास्थ शेवाऊं ऐं शेवा में स्वास्थ शेवाउनि में सां गॾु गॾु तकनीकी बि बहितर थी वई आहे मशीनिनि जी सुविधा वधी वई आहे असांखे हाणे ॿाहिरि किथे इलाज लाइ न थो वञीणो पए असांजे मध्य प्रदेश में ई सुठो ऐं घटि पेसे में ॾाढो सुठो इलाज थो थी वञे पियो